हम वह ग्रुप से स्कूल में जब पढ़ते थे जब हम पाँच या चार क्लास में पढ़ते तो सर जो संगीत के टीचर थे उन्होंने मुझे एक गाना सिखाया और उस गा उसका जो हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में उस गाने को मैंने गाया तो यह टीचर और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो जो टीचर थे वो हम लोग को समझाए कि आपकी जो गला है वह बहुत ही अच्छा है और आपकी आवाज़ सुरीली है इसलिए आपको गाने के प्रति आगे बढ़ना चाहिए तो आप लगा कि हमें गाना बहुत ही ज़्यादा तब पसंद आने लगा आप हर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अपने गाने का प्रदर्शन करने लगे धीरे धीरे अपने गायन की तरफ रुचि जो हमारा बढ़ता गया है तो हम लोग जो है सात या आठ साल के उम्र से ही जो है अपनी गाने की प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे और यह धीरे धीरे निरंतर रूप से बढ़ता ही गया है तो इस रुप से जो हम लोगों ने हमने जो है गाना अपना सीखा